सहरसामे अहाँकेॅं कोनो गारंटी नहि रहै छै समयके अहाँकेॅं गरमी भए जाइ छै खनि बरसा भए जाइ छै अहाँके बाढ़ि चलि आबै छै फसल लगबै छै ओइ गरमीसँ सबटा जरि जाइ छै एकटा फसल नहि हाथ लागै छै सहरसा जिलाके तऽ इएह छै अहाँकेॅं कतौ उपजा बाड़ीके ठहार नहि छै खेती कए आबै छै रौदीमे जरि जाइ छै लोगके खेती जन मजदूरसँ करै छै पेटमे नूरी लए कऽ अहाँकेॅं एकटा अन्नके ठहार नहि छै बाढ़ि महिना बाढ़िये लए जाइ छै आ रौदीमे हैया रौदीये लए गेलै सहरसा जिलाके तऽ इएह यऽ क्षति की करतै लोग एहिठाम ओहि गरमीसँ मोन बौख जाइ छै माल जाल सब कऽ अहाँकेॅं मोन खराब भए जाइ छै जतेक छै बाल बच्चाके मोन खराब भए जाइ छै जे बाध बौन जाइ छै ओकर मोन खराब भए जाइ छै सबके पलिवारके मोन खराब भए जाइ छै